रोटी बनबै लए गेलियै तऽ रोटी भए गेलै टेढ़ टेढ़ भए गेलै तऽ फेर काल्हि बनेलियै कनि बढ़िआँ परसू बनेलियै फेर गड़बड़ हल्का नीमक चलि गेलै तऽ कहलकै ई नहि नीक लागै छै फेर तरसू बनेलियै तऽ कहलकै सब्जी बड़ा मनसँ बनेले हँ धीरे धीरे कनि कनि हाथमे अन्दाज लुरि आयल जाइ छै तऽ बढ़िआँ अहिना सभ किछुके सब्जी बनेलियै नीक लागै छै खायमे कत्ते स्वाद लागै छै खायमे सब्जी अहिने बनेलियै सब्जी नहि तऽ नून कम कए दियौ मसल्ला बेसी दए दियौ फेर दोसर दिन बनेलहुँ तऽ मसल्ला कम पड़ि गेलो तऽ सब्जी खाइमे स्वादवला लागल खाइमे बढ़िआँ लागल कह लऽ एहिने सब्जी सभ दिन बनेहियेँ धीरे धीरे धीर नहि हाथ बैस जेतै एकबैग थोड़े ने कोइ जे सीखै छै कहियौ पाकै छै कहियौ बढ़िआँ रहै छै खाइमे कहियौ नहि नीक नीक ढङ्गसँ करबै तब ने खेतौ तऽ देहमे लागतौ शरीर बनतौ आओर नहि नीक ढङ्गसँ खैबो तऽ शरीर नहि बनतौ एहनेमे लोक ने कि कहै छै मोन खराब होइ छै लोक कहै छै कथी ले साग सब्जी दूध दही खाइले देहमे लागै छै आओर खाना बढ़िआँसँ बनैते तब ने नीक लगतै खाइमे नहि बनेलहु बढ़िआँसँ खाना अच्छे तेल मसाला राखै छियै दोकानसँ कीनके लाबै छियै सारा कोनो अपना खेतीमे नहि ने उपजै छै नीकसँ बनेबै तऽ नीकसँ बनत नहि बनेबै तऽ कहाँसँ बनत्त नीकसँ बनल तऽ खाइयोमे नीक लगतै आओर सरो कुटुम्ब खइतै तऽ कहते खेलियै रहै हाथके खाना खेलियै तऽ नीक लागल खाइमे ओहिने तरहसँ बना जे सभ खाइ देहोमे लागतै भए गेलै खाना